हॅलो आम फायन हांव पावलें हांव आसा बरें पावलें तूं घरा हय हय पावलें हय गो तें किदें सांगला तिये हय तुम तुकां किदें खबर आसा तेचे बद्दल किदें खबर आसा तुकां तेचे बद्दल सांगू शकता मातशें किदें आ तें हां आनी हयई हांव फस्ट टायम आयकत मुगो अशें हें अशें बी जातलें जाल्यार हे इतलें बरें जालें जाल्यार टिचर आमकां बरी माक्स दितलीं मुगो हय हय हय हय हय थंय जितेंद्र सर आसता न्हीं तो व्हड न्हीं थेयचो तेमकां विचारल्यार आमकां बरें मेळटलें पळय आमकां इंन्फोरमेशन आनी उल्लें तें आमी गूगलाचेर सर्च मारया मेळटाल्यार पळोवया मागीर आमकां हय आनी हय हय हय आमकां आमकां तितलेंय हे मेळटलें की आमी थंय वचून भोंवून आमी केले म्हण एसायमेंट बरें बरें मेळया फाल्यां आं बरें